जी सर आप लक्ष्मी लैंड ब्रोकर से बोल रहे हो क्या सर मुझे बरेली बरेली में सर मुझे प्लॉट लेनी है सर जी बरेली लोकेसन में मुझे एक प्लॉट चाहिए पाँच सौ गज़ की जी सर मुझे उसमें क्या है कि मुझे मतलब सारी व्यवस्थाएँ चाहिए वहाँ जैसे कि पानी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और बाद में कहीं मार्केट भी नज़दीक होना चाहिए और थोड़ी मतलब लौकेसन अच्छी होनी चाहिए सर तो सर आप पैसा बताइए कितना होगा अच्छा सर ठीक है सर और मैं कल आपसे मिल लेता हूँ ओके सर ठीक है ठीक है सर धन्यवाद